इंडियन आइडल में म्यूजिक रियलिटी शो मैं रोज़ देखता हूँ मेरा पसंदीदा कार्यक्रम भी है यह और मुझे मोहम्मद रियाज़ बहुत अछा लगता है जो जोधपुर का है और छोटा सा बच्चा है वो मेरे स्कूल मेरे बच्चे के स्कूल में साथ में पढ़ता था तो वो बच्चा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है उसकी अवाज़ भी बहुत प्यारी है उसके गायन को मैं कई बार देखता हूँ मुझे उसकी गायन जो उसकी शैली है गायन की वो काफ़ी बेहतरीन है और सुनता भी हूँ उसके गाने कई बार अक्सर जब भी मुझे समय मिलता है तो उसके गानों को बहुत सुनता हूँ हाँ वो मेरे गायन को बेहतर नहीं बना सकता है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है और ताकि उसके गानों को बहुत अच्छी तरह से बहुत ध्यान से सुनता हूँ बहुत अच्छा गायकार है